क्या आप सनराइज़ रेस्ट्रॉं से बोल रहें हैं जी हमें आपके रेस्ट्रॉं में एक टेबल बुक करना था बर्थड़े पार्टी के लिए जी चार पाँच लोग होंगे तो क्या आपके यहाँ डेकोरेशन भी हो सकती है क्या आप लोग करा सकते हैं ठीक है तो करा दीजीएगा और केक भी आपके यहाँ ही मिल जाएगी हाँ तो वैनिला फ़्लेवर की केक भी ठीक है हाँ तो आपका रेस्ट्रॉं कितने समय तक ओपन रहता है हाँ तो हमें कल रात आठ बजे तक चाहिए हाँ तो आप कल रात आठ बजे तक सब करा लीजीएगा हम लोग पहुँच जाएंगे और आपके रेस्ट्रॉं की तरफ़ पार्किंग किस साइड होगी हाँ ठीक है हाँ तो कल तक हमें कर दीजीएगा और पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी है कराएँगे या फिर ऑफ़लाइन

तो हम ऑनलाइन आपको पेमेंट कर दे रहे हैं